ہیلو كیا آپ ٹنڈے كبابی ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں اگر بول رہے ہیں تو پلیز مجھے بہت زور كی بھوک لگی ہے اس ٹائم آپ كے یہاں جو جو بھی اویلیبل ہو جیسے مجھے تو پسند ہے بہت زیادہ بریانی قورمہ شیرمال كباب اور كلچے نہاری اور میٹھے میں تو گلاب جامن رس ملائی اور چھینے كے رس گلے اور ایسی كوئی آپ كے یہاں فیمس ڈش جو ہے سویٹ میں ہو اچھی یا كوئی اچھی آئس كریم وغیرہ كچھ بھی ہو تو پلیز مجھے آرڈر كر دیں اور آپ كا ڈیلیوری ٹائم كیا رہے گا كتنے ٹائم تک آپ كا كھانا آ جائے گا كیونكہ مجھے بہت زور كی بھوک لگ رہی ہے جتنی جلدی ہو سكے آپ اتنی جلدی ڈیلیور كر دیجیے اور میں پہلی بار آپ كے یہاں سے آرڈر كر رہی ہوں تو اگر كچھ ڈسكاؤنٹ ہو تو پلیز ڈسكاؤنٹ ضرور كر دیجیے اور جو سب سے فیمس آپ كے یہاں كی ڈش ہو پلیز وہ ضرور بھجوا دیجیے گا اور چارج میں تھوڑا آپ دیكھ لینا تھوڑا جو كم ہو سكے ڈسكاؤنٹ ہو سكے آپ پلیز كر دینا اور ہاں سویٹ میں مجھے سب سے زیادہ گلاب جامن پسند ہے اگر آپ كے یہاں اور كوئی سویٹ اویلیبل نہ ہو تو پلیز گلاب جامن تو ضرور بھیج دینا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور خاص كر بریانی پلیز آپ جلدی سے آرڈر كر دیجیے اور كتنی دیر تک آپ كا آرڈر آ جائے گا مجھے بتا بھی دیجیے